हाँ आप जो फूल बेचते हो वह वाले है न हाँ मुझे बहुत सारे फूल चाहिए था मतलब हमारे एक मंदिर में एक त्योहार है जिसके लिए हमें गुलाब चाहिए था रजनीगंधा चाहिए था मतलब जसमीन चाहिए था मंदार चाहिए था ऐसे बहुत सारे जो फूल है वह चाहिए था मतलब दस के जी में चाहिए था क्या आप दे पाएंगे गुलाब मत हाँ हाँ मैम फ्रेस चाहिए ताजा वाला चाहिए हमें गुलाब पाँच के जी चाहिए था और जैसमीन दस के जी चाहिए था वैसे हमें सारे फूल जो यह वाला थोड़ा ज़्यादा चाहिए था ओर जो फूल है वह थोड़ा कम चाहिए था मतलब एक एक के जी में चाहिए था हाँ हाँ तो मैम क्या आप थोड़ा वह कितना देते है मतलब आप एक के जी का कितना लेते है हाँ दा तो यह मैम अच्छा है मतलब आप अच्छा क्वांटिटी बेचते है और आप मुझे अगर मैं यह सब चीज़ें मैं आपको बता दूँगी वाट्सअप में आपको लिस्ट भेज दूँगी तो मुझे आप थोड़ा न मतलब पेकिंग कर देंगे मेरे तो मैं आपको जाकर मेरे जो बच्चे हैं वह जाकर वहाँ से ले आएंगे

हाँ हाँ मैम हाँ तो मेम हाँ मतलब मुझे बहुत फूलों की जो माला है वह भी चाहिए था आपके पास है हाँ वह भी सारे हमें दे देंगे आज दे दीजिए और कितना हुआ थोड़ा हमें बता देंगे तो मैं आधा पेमेंट आपको कर लूँगी वह हाँ जी मेम में रखती हूँ हाँ रखिए हाँ